بہت ساری لائبریری ایسی ہے جہاں پر اکثر میں جایا کرتا ہوں کیونکہ مجھے بچپن ہی سے پڑھنے کا اور مطالعہ کرنے کا شوق رہا ہے بچپن کے دنوں میں بھی میں کسی بھی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیتا تھا اس شوق نے مجھے اتنا دیوانہ بنا دیا تھا کہ میں اپنے گھر میں بھی ایک ذاتی لائبریری بنا لی ہے جس میں میری پسند کی اور میرے مطالعہ کے لیے ساری کتابیں اس میں موجود ہے پھر بھی میرے خوابوں کی لائبریری ابھی پوری نہیں ہوئی ہے کیونکہ میری سوچ یہ ہے کہ میرے پاس دنیا کے ہر فن کی کتاب ہر زبان میں کتابیں ہیں جس سے میں استفادہ حاصل کر سکوں اور اس کا مطالعہ کر سکوں